कोंकणी भाशे खातीर जायत्या कोंकणी मोग्यांनी आपलो घाम घळयिल्लो आसा आनी कोंकणी ही राज्य भाशा करून दिल्ली आसा जी आमी आतां मिरयतात कोंकणींत जायते बरोवपी आसा जशे की रवीन्द्र केळेकार पुडलींक नायक नागेश करमली हेमा नायक जाणीं कोंकणींत जायतें साहित्य बरोवन दवरिल्लें आसा कोंकणी आमची मायभास तातूंत आमचें गोंयकारपण दिश्टी पडटा आनी कोंकणी भाशेचो मोग दिसून येता हाचोच आमकां अभिमान आसा कोंकणी आमची राज्यभास